हांव रजत नायक उलयतां हांयें म्हाजी कुर्ताची ऑर्डर केल्ली ती तुमच्या वेबसायटीर कांय डिटेल्स दाखना सो म्हाका कळपाक जाय आसले ती शिप्प कांय ना आनी ती शीप जाले जाल्यार केन्ना पावतली तें म्हाका कळपाक जायलें आनी म्हाजी आयडी आसा एट झिरो एट झिरो फाय झिरो फोर एट फाय नायन